पौधे बचाने आस्तै असें बड़े सारे प्रिकाशन लैंने पौंदे बड़ी सारी चीजां ध्यान बिच्च रक्खनी पौंदियां जि'यां किश बूह्टे होंदे उ'नें ई सारे बूह्टें गी कवर करियै रक्खना पौंदा सर्दियें कोला बी बचाना गर्मियें कोला बी बचाना जैदा धुप्प बी नेईं पौंनी चाहिदी जैदा ठंड बी नेईं लग्गनी चाहिदी उ'नें ई इ'यां कोई दिक्खो जे जेह्ड़े प्लांटस होंदे इंदी इ'यां देख भाल करनी पौंदी जि'यां कोई बच्चा होंदा ते इ'नें गी पैस्टीसाइड होंदे जेह्ड़े जेह्ड़े कीड़ाग्रहण होंदे ओह् पूरे देने पौंदे शैल करियै जेह्ड़े प्लांटस न उ'नें ई केईं बार इनडोर बी रक्खना होंदा अंदर बी रक्खना पौंदा कि जे जेह्ड़े अगर प्लांटस गी जैदा धुप्प लग्गी जा तां बी खराब होई जंदे जैदा ठंड लग्गी जा तां बी खराब होई जंदे ते पानी उ'नें ई पूरा देना पौंदा ते अ'ऊं आखना चाह्न्नां कि जेह्ड़ा पानी ऐ पानी इक बहुत ही जरूरी हिस्सा ऐ इक पौधे गी जान देने आस्तै पानी नेईं होग पानी नेईं देगे अगर तुस जेह्ड़ी रौनक ऐ उस बूह्टे दी नेईं औनी ते असें ई प्रिकाशन लेने चाहिदे कि एडीक्यट वाटरिंग असें करनी चाहिदी फ्रास्ट उ'न दिक्खो धुंध ऐ जि'यां धुंध पौंदी जैल्लूं ते धुंध कन्नै केईं बूह्टे न खराब होई जंदे उ'नें ई धुंध कोला बचाना धुंध कोला बचाना पौंदा सर्दियें कोला बचाना गर्मियं कोला केईं बार बड़ी जैदा बर्खा होंदियां न ते एैह्न पौंदी ऐ न ते एैह्न कन्नै बी केह् होंदा कि जेह्ड़े बूह्टे न ओह् खराब होई सकदे एह् बी मतलब जैल्लूं बर्खा होंदियां बड़ी जैदा तेज बर्खा होंदियां ते निक्के निक्के बूह्टे अगर तुस रक्खे दे न घर ते उ'नें ई जेह्ड़ा अंदर रक्खो बाह्र नेईं रक्खो कि बाह्र रक्खने कन्नै केह् होना कि बूह्टा जां ढेई जाना जां तुआढ़ा बूह्टा पटोइयै बाह्र पेई जाना जां किश बी होई सकदा क्योंकि केईं बार मिट्टी रुढ़ी जंदी ते किश बी असें प्रिकाशन लैने चाहिदे ते इ'यां गै सीजन ते बड़े सारे न बक्खरे बक्खरे सीजन न ते बस इ'यै अगर तुस एह् सारी केयर करगे एह् देख भाल करगे पौधें दी अपने आप पौधें शैल होई जाने कोई जरूरत गै नेईं किश जैदा करने दी पैह्ला कम्मा में एह् सनाया कि तुसें कवर करने ते फ्ही दूआ कम्म एह् कि पैस्टीसाइड देने उ'नें ई अंदर रक्खना पानी देना पूरा जिन्ना चाहिदा धुंध कोला बचाना सर्दियें कोला बचाना गर्मियें कोला बचाना जैदा धुप्प नेई लोआनी ते जेह्ड़ी बर्खा होंदियां उं'दे कोला बी बचाना